इस बेल्लै साढ़े एरिये च कोई निं ऐ मतलब हैल्थ सेंटर बनी गेदे हर चीज ऐ ते इन्नी कोई शार्टेज है निं किसै चीज दी जे कोई कमी शमी निं है इस बेल्लै इ'यै जेह्की में ते इ'यां पैह्ले पैह्ले होंदी पैह्ले बड़े टाइंम पैह्लें होंदी ते प्ही जेह्की साढ़े देश दी जेह्की गौरमैंट ऐ इस बी बड़ा साथ दित्ता ते इस बी बड़ियां चीजां बनाइयां बड़े किश अग्गै बड़े अभियान चलाए किश किश कीता ओह्दे बाद इन्न ते प्ही साढ़े राज्यें दी जेह्की ओह् गौरमैंट ऐ इस बी बड़ा किश कीता ते हून बस शैह्र च निं तुस एह् ग्रांऽ च जाह्गे उत्थै बी हैल्थ सेंटर बनी गेदे ऐसी किसै चीजै दी जरूरत होऐ ते शार्टेज हून इन्नी नेईं रेही दी ऐ पैह्लेंं पैह्लें बोल्ली सकदे लेकिन अज्ज दे टाइम उप्पर कोई इन्नी शार्टेज निं है थोह्ड़ी थोह्ड़ी तुसें पता ऐ हर चीज होंदी ऐ पर इ'यां मेनली अस डेली जाई सकदे हर दिन अपना किश बी करी सकदे इन्नी ज़्यादा शार्टेज निं है ते वैक्सीन ते वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर तुस दिक्खी लाओ तुस अजकल शैह्र च तुस दिक्खो ते जि'यां जेह्का साढ़ा एरिया उत्थै हर जगह् वैक्सीनेशन सेंटर बनी दे अज्ज इन्ना बी निं है कि बिल्कुल कोल मतलब इन्ना बी निं है कि अज्ज कि असें किश होई जंदा ते अ'सें ओह् वैक्सीन लानी ते अस अज्ज जाह्गे जे कोई चार पंज घैंटे बाद पुज्जना नेईं ऐसा निं है अस दस्स पंदरां मैंट तक अस वैक्सीनेशन सेंटर पुज्जी सकदे ते इन्नै उ'नें इन्नै ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाई सकदे कि कुसैई किसै चीज दी कमी नेई हो वैक्सीन दी कमी निं हो कि'सै चीजै दी कमी निं हो ते एह् सिर्फ गल्ल शैह्र दी निं ऐ कु'तै तुस अपने एरिये दे जेह्के ग्रांऽ च जाह्गे उत्थै बी हर इक ग्रांऽ च इक दो वैक्सीनेशन सेंटर होना दो निं होग ते इक ते होना ऐ होना ता कि लोगें गी जो बी किश जरूरत होऐ जां उ'नेंगी जरूरत पेई जा किश बी ते उ'नेंई उत्थै जाह्न ते आराम कन्नै वैक्सीन लोआई आह्न ते इ'यै चक्कर ऐ ते अजकल सब किश ठीक होई गेदा गौरमैंट दी बजह् 'नै ते इत्थै कोई हून किसै चीजै दी कोई शार्टेज नेईं ना ते वैक्सीन दी शार्टेज ऐ कि पिच्छै वैक्सीन आवा दी निं है ऐसा बी निं है कि हर चीज तु'सेंई अवलेबल ऐ हर चीज तु'सेंई थ्होई जानी